गामिनि समाजाव गेलेमु गेलेनानै मानसिया गोबां खायदाफोर सोलोंनानै लानो हायो गामिनि खेला आरो टावनाव गेलेनायनि खेलाफोरा एसे आलादा जायो गोदो गामियाव खेलाफोरखौ गेलेयोमोन बिदिनो फुटबलफोर गेलेनो थाखाय फुटबलखौ मोननो थाङा जायोमोन फुटबल गैयिनि थाखाय गामिनि ओनसोलनि मानसिफोरा जुमब्रा फिथाइखौनो जोयोमोन बिदिनो गर गेलेयोमोन खै गेलेयोमोन खाबादि गेलेयोमोन बेफोरनो गामिनि समाजाव गेलेमु गेलेनाय आरो माखासे सुबुंफोरा गामिनिफ्रायनो गेलेनानै समाजाव गेलेनानै गोबां नाम खामायनोबो हायो खायसे खायसेबा बिदिनो गामिना गामिनिफ्राय ओंखारनानै आलदा गोजान गोजान जायगायाव गेलेहैनायफोरबो जों नुदों आरो बिदिनो गेलेहैनानै मेडेलिस्टफोर मोनबोनो हादों जेरै बक्सिं खेलायाव जमुना बर'मोन आरो बुंनो थाङोब्ला फुटबल खेलाफोर बेयाव हलिचरन नार्जारि बिसोरो गोबां रोखोमनि गेलेनानै गावनि नाजाथाबनायजों फुटबल बक्सिं बिदिफ्राव नांथाबनानै बिसोरो गोजौफारसे दावगालांनो हादों समाजजों नांथाबनानै बिसोरो गावसोरनि नाजानायजोंनो बेफोरबायदि जौगाथायखौ मोन्दों बेबायदियैनो गामि आरो समाजजों गेलेमु गेलेनानै मानसिया खायदाफोरखौ सोलोङो खायदाफोरखौ सोलोंनानै मानसिया गियानबो मोनो बेफोर गियानजोंनो गामिनि समाजाव गेलेनाय आरो बादायलायनाय जेरै बुंनो थाङोब्ला नोङो बादायलायनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला बिदिनो प्रग्रामफोर जायो गामियाव बोथोरजों लोगोसे खेला दुलाफोर होनाय बेफोराव दुरुं बोनायबो गेलेयो एबा दाउला सौलायनायबो गेलेयो एबा मोसानाय बादायलायनायफोरबो होयो बेफोरो मोनसे बादायलायनायाबो गेलेनायनि मोनसे हाबाफारिखौनो लानांगौ जाबाय स' बेफोरनो आरो बिनिफ्राय बेफोर गेलेनायजोंनो लोगोसे जोङो माखासे खायदाफोरबो बुथुमनानै लानो हायो खायदाफ्रा बुंनो थाङोब्ला जेरै गावनि गियानजों गावनि नाजानायजों गेलेनायाथ' बयबो गेलेयो नाथाय माखासे खेलाफोरखौ देरहानो थाखाय खायदा गावबा गावनि मेलेमखौ बाहायनांगौ जायो गावबा गाव खायदाजोंनो बाहायनानै माखासे देरहानायखौबो देरहानो हायो गामियाव गेलेबावनानै मानसिया गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै एबा समाजनि मानसिफ्रा हेफाजाब होलायनानै गेलेनायखौ मानसिनि गेलेनायखौ नोजोर होनानै गोजौ फारसे आवगाय लांनो थाखाय थुलुंगा होनांगौ बे थुलुंगा होनायजोंनो सासे गेलेगिरिया गोजौ फारसे आवगायलांनो हागोन आरो समाजनिबो नाम लाखिनो हागोन बेफोरनो जोंनि गामि आरो समाजनि गेजेराव मोजां नाम लाबोनो हायो बेखायनो बयबो गावजों गाव गोजौ फारसे आवगायनो थाखाय खेला गेलेनायखौ गामिनि मानसिफोरखौ समाजाव नाम लाखिनो थाखाय थुलुंगा होनानै माखासे खायदाफोर गियानफोर होनानै गोजौ फारसे आवगाय होलांनांगौ बेफोरनो गामि आरो समाजनि गेजेराव गेलेनानै मानसिया खायदाफोरखौ सोलोंनो हायो